हॅलो हॉटेल हिरा क्लासीक म्हाका मात्शें तुमचे हॉटेलांतले थोडे डिशीज टेस्ट करून पोवपा जाय आसल्यो मात्शें तुमी स्पेशली कितें आहा ते सांगता हय म्हणजे स्वीट आनी स्पायसी दोनूय मातशी डिशीज सांगात थोड्यो थोड्यो म्हाका पोंवक जाय टेश्ट करून म्हुण कसलीय स्टायल चलता म्हणजे अशें हें कांय ना कुझीन खंयचेय चलता पंजाबी गुजराती चायनीस सावथ इंडियन तसो कांय प्रॉब्लम ना पंजाबीन सांग कितें कितें आहा तें कितें म्हटलें पनीर मख्खन वाला वॅज जाल फ्रायझी पनीर हंडी आनी कितें आनी सावथ इंडियनान इडली वडा वडा सांबार मसाला डोसा आनी कितें आहा म्हटले आनी उपमा उपमाय आहा आं आनी चायनिसान कितें आसता तुमच्या कडेन नुडल्स कसले ते हक्का नुडल्स आनी ट्रिप्पल शॅजवान फ्रायड रायस फ्रायड रायस आसा आं बरें बरें आनी स्वीट डिशान कितें आहा गुलाब जाम आहा आनी रबडी आसा रबडी आनी कितें आसता खीर कसली आहा खीर तांदळाची आं बरें ऑर्डर बरोवन घे माजी मात्शीं म्हाका पनीर हंडी घाल दोन वॅज जालफ्रायझी घाल एक दोन रबडी आनी जलेबी घाल पांव किलो आनी गुलाबजाम घाल चार प्लेट इडली सांबार दोन प्लेट आनी उपमा दी उपमा तीन प्लेट दी आनी चायनिझान हक्का नुडल्स दी एक आनी ट्रिपल शेजवान फ्रायड रायस दी दोन आयस्क्रीम कसली आहा तुमच्या कडेन स्ट्रॉबॅरी दी म्हाका दोन कप मँगो दोन कप आनी टँडर कोकोनट आयस्क्रीम आहा ते दी दोन कप बासुंदी आहा बासुंदी धाड दोन ग्लास आनी लस्सी धाड दोन ग्लास आनी छोले भटुरे धाड छोले भटुरे आसा आं छोले भटुरे धाड तीन प्लेट आनी हें धाड कुलछा धाड कुलछा धा कुलछा धाड बरें ऍड्रॅस बरोवन घे खोर्ले सारस्वता कडेन बरें थँक्यू